हँ की लेबै हँ दवाइ तऽ हइ मिल जाएत लेबै बढ़िऑं से रहबै हँ दू सएके दबाइ होत दबाइ लेबै तऽ बढ़िआँ सँ परहेजमे रहबै बढ़िआँ से खयबै पिबै बढ़िऑं से साफ सुथड़ा से रहबै सबेर उठबै जादा चिन्नी नहि खैबै साफ सुथड़ा से रहबै खानामे परहेज करबै छानल तरल जादा नहि खैबै तऽ हरा भरा खाना खयबै बढ़िआँ से रहबै अपने परहेज होतै ओहोमे परहेजमे रहबै तऽ अपने ठीक होइ जैतै हमे दवाइ दऽ रहलहुॅं हन अच्छे दबाइ देबै बढ़िआँ होइ जेबै पूरा तऽ चिन्नी भी दबाइ से अपने ठीक होइ जेबै खाली परहेजमे रहबै ज्यादा चिन्नी खयबै मिठाइ मीठा नहि खयबै छानल तरल नहि खेबै हरा सब्जी खेबै दालि खेबै साफ सुथड़ा से रहबै समय समय से उठबै तनि घुमबै टहलबै बढ़िआँ से रहबै तब दबाइ अपने सुट करतै दबाइ खयबे ने करबै आ परहेजमे नहि रहबै तऽ कते की होत दबाइ कते खयबै हमे ठीके दबाइ देब खराब थोड़े देब तऽ बढ़िऑं से दबाइ खेने जेबै आ कंट्रोलमे रहबै बढ़िआँ से तऽ रहबै अपने से तऽ सब ठीक होइ जाएत हूँ दबाइ खैयै देखियै नहि ठीक होएत तब ने कहबै अपने हँ हँ कम दामके हम बिल बनाएब नहि जादा कऽ बनाएब अपने लै जैयै निश्चिंत भए कऽ देखियै ठीक होइ छियै कि नहि होइ छियै

अच्छे दबाइ रहै छनि से हमसब कस्टममरके दै छियै अथी करै छियै देखै छहु ठीक होइ जाइ छै तहुँ हो जैबहो

हँ हँ सब आराम भए जैतै सब बढ़िएँ से होतै है हैया नहि बढ़िआँ से रहिहऽ दबाइ खयने जैहऽ समय से उठिहऽ हरा भरा सब्जी खयबहो फल फलाहार खैहो अपने ठीक रहबहो अपने सब ठीक होइ जेतै हँ हँ तब हमहुँ अपनहिए बीस दिन देबै अपने के अच्छा दबाइ ठीक छै ठीक छै अपने